मां तव्हांखे ॿुधायाण चाहियां थो की मूंखे कहिड़ी शइ में अधीक खां अधीक ख़ुशी मिलंदी आहे जंहिंजे मुंहिंजा घरवारा ख़ुशि हूंदा आहिनि मुंहिंजा ॿार ख़ुशि हूंदा आहिनि मुंहिंजो परिवार ख़ुशि हूंदो आहे जंहिं मां हिकु शइ सभिनि खां बढ़िया आहे मां तव्हांखे चवणु चाहिंदो आहियां मूंखे जीअं ग़रीबन जी शेवा करिणो ग़रीबन खे रोटी खाराइण ओर नंढे ॿारनि खे खाराइण ओर हुननि जी मुस्कानु ॾिसणो इलाही पसंदि आहे छोकी मां ॾिसंदो आहियां की ग़रीब वीचारा रोड ते कीअं सुम्ही पया हूंदा आहिनि हुननि जे पास कंबल कोन्हे चादरूं कोन आहिनि कुझु बि कोन आहिनि एतिरी थधि में सूम पया आहिनि त मां चाहींदो आहियां की हुन खे जेको तेखो मूंसां थी सघे मां उहो उन्हनि खे दान कयां जेकी मुंहिंजी हस्ती आहे मां हुन हिसाब सां दान दान कंदो आहियां मंदरनि में बि दान कंदो आहियां थोरो बहोत ओर ग़रीबन खे बि खाराईंदो आहियां छोकी मुंहिंजी एतिरी हस्ती न आहे मुंहिंजो हेतिरी औकात कोने की मां

की हिननि जो कोई कोन्हे हिननि जा केरु कंदा अगरि हिननि खे रोटी खाराए त इहे ॿार केॾा ख़ुश थींदा हिननि खे कपिड़ा पाराए त इहे ॿार केॾा प्रसन्न थींदा

और हिन में सहयोग कयो सभिनि जो छोकी मां ॾिसो आहे कि ग़रीब लाचार रोड ते कीअं कल्पदा आहिनि पिया हूंदा आहिनि हा अॼकल्ह पढ़ाई लिखाई जी केॾी कमी आहे ॿारनि खे जेके असां न पढ़ी सघियासीं बचपन में उहे नंढनि ॿारनि खे पढ़ण लिखण लाइ किताबु ॾेऊं ताकी असांजी अॻिती जनरेशन सुठी हुजे सॼो दुनिया पढ़ाई लिखाई में अॻिते हुजे खाइण पीअण जी कोई कमी न हुजे असांजो देश इलाही अॻिते हुजे इलाही तरक़ी करे मां सभिनि सां हेतिरो ई चवंदुमि एतिरी ई वेनिती कंदुमि की जेतिरो ई तव्हां सां थी सघे जेतिरो ई मूंसां थी सघे सभु मिली करे इनमें सहयोग कयूं हिक ॿिए जो कदम सां कदम मिलाए करे सभिनि जो सहयोग कयूं